جی ہاں میں نے دوسرے ملک اور رہایشی علاقوں میں پرندوں کا مشاہدہ نگرانی کرنے کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور سنا ہے ہر علاقے آب و ہوا پیڑ پودھے اور موسمی حالات وہاں پائے جانے والے پرندوں کو کھاص بناتے ہیں جب کوئی پرندوں کا شوقین بائی کٹ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اسے ایسے پرندے دیکھنے کو ملتے ہیں جو اس کے اپنے علاقے میں نہیں ہوتے یا تو بالکل ہی مختلف قسم کے یا پھر وہی پرندے لیکن الگ رنگت یا عداتوں کے ساتھ مقامی علاقوں میں پرندوں کی نگرانی عام طور پر نگرانے عام طور پر ایک سدا اور جانا پہچانا تجربہ ہوتا ہے جہاں انسان وقت کے ساتھ پرندوں کی عادتوں اور آوازوں کو موسمی ہجرات سے واقف ہوتا ہے اس کے بر اثر کسی نئے مرغ میں پرندوں کو دیکھنا ایک تازہ اور حیرت کر دینے والا تجربہ ہو سکتا ہے جیسے کوئی نیا جہان کھیل رہا ہو